پہلے کے موبائلز فون میں اور آج کے موبائلز اسمارٹ فون میں بہت فرق ہے جیسے کہ پہلے موبائل فون میں ویڈیو کال بھی نہیں ہو سکتی تھی کسی کو ہم دیکھنے بھی نہیں چاہتے تھے مطلب دیکھ بھی نہیں سکتے تھے اور بس فون پر ہی بات ہو سک رہی تھی اور جیسے ہم آج میسج وغیرہ پہ بات کر لیتے تھے بات کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتی تھی پہلے اور پہلے ہم پہلے کے زمانوں میں ویڈیوز بھی نہیں بنتی تھی آج کل کے بہت ویڈیوز انٹرنیٹ ہو چکا ہے پہلے انٹرنیٹ نہیں تھا اب انٹرنیٹ آ چکا ہے آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ کی بہت زیادہ وہ ہے اور میری جیو کی سم ہے اور میں ایک مہینے کا ریچارج کرواتی ہوں جیسے کہ دو سو اسی کا ریچارج ہوتا ہے اس اتنا ہی ڈسکاؤنٹ آ جاتا ہے رقم میں صرف دو سو اسی کی خرچ کرتی ہوں اپنا موبائل پر سم میری جیو کی ہے